राजस्थान के अंदर कला और शिल्प को लेकर तो यहाँ पर बहुत से लोगों में मतलब उनका गॉड गिफ़्ट है तो कई लोग जो अपनी कला है या हस्तशिल्प कला है उन सभी के लिए वह क्या करते की साल भर वह मेहनत कर कर अपनी तो अपनी जो कलाओं को बहुत ही अच्छे से दिखाते हैं कि जैसे कोई कपड़े पर बहुत अच्छा काम कर सकता है कोई मीनाकारी का बहुत अच्छा काम करता है जो लकड़ी कोई लकड़ी पर बहुत अच्छा काम करता है फिर वह सभी क्या करता हमारे यहाँ जैसे हम पार्टिकुलर जोधपुर की बात की जाए तो हमाए यहाँ साल के अंत के अंदर एक एग्जीबिशन लगता है जिसमें सभी अपने जो भी उन्होंने विशेष शिल्प कला में काम किया वह वहाँ पर उसको प्रदर्शित करते हैं और लोग वहाँ पर जा कर उनके अच्छे दाम देकर उनको खेलते हैं सॉरी ख़रीदते हैं और यह जो है बाहर से यह हमारे यहाँ इस एग्ज़ीबिशन को देखने के लिए बाहर से भी काफ़ी लोग आते देश विदेश से भी लोग आते हैं यह जो हमारे यहाँ पर एग्जीबिशन लगता है दिसम्बर में लगता है या और हम लोग बच्चे जेसे और भी कई जो एग्जीबिशन लगते जैसे प्राइवेट आर कम्युनिटीज़ और इंस्टीट्यूटस के अंदर आर्ट एग्जीबिशन बाय गवरमेंट के अंदर खड़ी मेला इस प्रकार से कई मेले लगते हैं जिसमें जो हमारे यहाँ कि जो शिल्प कला है या जो भी है न लोग किसी भी चीज़ का जो हस्तशिल्प जो जानते हैं उन सभी कलाओं का प्रदर्शन बखूबी करते हैं